जी हां महिला बाइक रेली में भाॻु वठण जो मौक़ो मूंखे हाल ई में मिलियो दिनांक टीह मार्च चेटीचंड झूलेलाल जयंती जे अवसर ते मंझंदि ॿारहें बजे असां सभु महिलाऊं पंहिंजी बाइक खणी अच्छा कपिड़ा मल्टीकलर दुप्पटो ऐं मथे ते झूलेलाल जी टोपी पाए संत आसूदाराम शिव शांति आश्रम वी आई पी रोड लखनऊ ते पहुतासीं जिते साईं मोहन लाल ऐं साईं हरीश लाल हरी झंडी ॾेखारे पाण बि असां सां गॾु हला हली रहिया हुतां हली करे बाइक ते ॻाईंदा वॼाईंदा हा मां सिंधी आहियां आयो लाल झूलेलाल जेको चवंदो झूलेलाल तंहिंजा थींदा ॿेड़ा पार ॻाईंदा वॼाईंदा संत कंवर राम आश्रम आलम बाग़ ते पहुतासीं हज़ारो महिलाऊं चारो तरफ़ ईअं थी वियो लॻे पियो असां सिंध में पहुची रहिया आहियूं ॾाढो सुठो एक्सपीरीएंस मूंखे लॻो मूंखे ॾाढो सुठो लॻो ऐं मां सोचे रही आहियां कि मां न हर साल हिन रेली में ज़रूरु जरूरु भाॻु वठंदसि